हाँ यस तनु मैम

मेरी क्लास में तो मतलब पूरे बच्चे पास हुए हैं एक बच्चा तो सब में अच्छा पढ़ाई में है तो वह टॉप मतलब अच्छे से पास हुआ है अच्छे माक्स आए हैं उसके और जो एक बच्चा है वह ऑल सब्जेक्ट में मतलब फ़ेल हो गया है हाँ ऐसा ही है मेरे में भी ऐसे ही है मैम मैथ में मतलब कि तीस बच्चे पास हो गए हैं और मतलब मीडियम हैं उनके ज़्यादा माक्स नहीं आए हैं बस एक बच्चा है जिसके बहुत अच्छे माक्स आए हैं मैथ में और औरों के मतलब मीडियम हैं और एक बच्चा है जिसके तो बिल्कुल भी माक्स नहीं आए हैं ज़ीरो माक्स हैं उसके तो हाँ उतने पास ही के लायक़ मतलब उतने ही माक्स आए हैं जितने में वह पास हो सकते हैं हाँ मैम अब उनके सारे पैरेंट्स को कॉल करेंगे और फिर उन्हें बुला लेंगे फिर उनके बच्चों के बारे में उन्हें बताएँगे मतलब जो भी प्रॉब्लम है

बस वह तो ऐसे ही मतलब आएँगे और फिर चिल्लाने लगेंगे पर बहुत से पैरेंट्स होते हैं जो सुनते हैं और उनके बच्चे के अंदर जो भी कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं हाँ ठीक है तो कल मिलते हैं मैम ठीक है